जेह्ड़ा कोई शैल गै डांस करै ओह् लोकें गी बी किट्ठा करदा ते जेह्के इंया करन ते ओह् निं करदे ते एह्दे कशा शैल गै बड़ा गै शैल डांस होऐ ना उसी लोग बी आंदे दिक्खनै आस्तै ते इन्ना शैल जियां मतलब कि मेरी कुड़ियै कीता इन्ना शैल डांस ते इत्थें सौ जनें आए दिक्खने आस्तै ते ओह् डांस दिक्खने गी जंदी ते स्कूलै च होंदा ते तां बी इन्ना शैल करदी ते इंया फंक्शनै च करदी शैल ते इन्नी शैल लगदी स्कूल डांस करदी ते सारे आक्खा दे तुसें कुत्थें सखाया कुत्थूं सखाया ते में आक्खेआ इद्धर दी गै टीचर ऐ अपनी ते जंदी डांस करने गी पर बड़ा गै शैल किन्नै गै प्राईज़ चुक्कियै लेई आए दे ते आं उत्थें कोई साढ़े उद्धर कोई बी फंक्शन होंदा नी ते उत्थें कुड़ी सजी संवरियै चली जंदी ते उत्थें चली जंदी ते बड़े फंक्शन ते बड़े प्राईज़ लेआए दे ते मड़ो सभनीं गै शैल लगदे मड़ो सभनीं गी गै शैल लगदे ते मेरियां ते होर घर बी नचदी गै रौंहदी घर बी इंया लग्गी दी होंदी इंया नच्चने गी ते बस अद्धी उद्धर ते सारे इंया अग्गें उआं ते बड़ा गै शैल डांस करा दी ते बाऽ सखांदे बी बड़ा शैल न ओह् ते सखांदे